म्हजो पयलो प्रोडक्ट आसा इ बूक इ बूक वापरल्या कारणान आमकां बुकां सांबाळून घेवपाची गरज ना त्या बुकांक लागून कितलो जागो आडावन उरतलो हेजोय विचार करपाची गरज ना दुसरी गोष्ट म्हणटा ती इ बूक वापरल्या कारणान आमकां कितलेय पयलींचीं बुकां सेव्ह करून उरतां तीं ऑनलायन प्लेटफोर्माचेर तीं आमी कितलींय वर्सां फुडें जाय तेन्ना आमकां काडून वापरूंक शकता वाचूंक शकता